असें जेल्लै दौड़ लानी ते ओह्बी शैल करियै दिक्खना पौंदा ऐ अपनी फिटनेस बॉडी दी दिक्खना पौंदी ते कन्नै असें केह् पाना कपड़े रनिंग शू पाने दौड़ लाने आह्ले ट्रैक सूट पाना ओह्दे कन्नै ओह्दे कन्नै असेंगी थोह्ड़ा दौड़ने दी केह् ऐ आसानी मिलदी ऐ हून अगर अस कोई बी कपड़े पाई चलगे ते साढ़े कशा दौड़ना निं होना रनिंग नेईं होनी ओह्दी बजह कन्नै असेंगी बड़ी प्रॉब्लम आई सकदी अस जेह्ड़े साढ़ी हारने दी शक्ति ऐ ओह्बी बधी सकदी इत्ते गल्ला असें शैल करियै त्यारी करनी चाहिदी ते ते शैल स्पोर्टस आह्ले आखदे ओह् आह्ले असेंगी लैने चा हिदे बच्चें गी मद्द मिलदी ऐ ओह्दे कन्नै बड़ी जादा